मैं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों खाद्य पदार्थों को पकाना चाहूँगी क्योंकि मुझे दोनों क्षेत्र की खाद्य पदार्थ पसंद हैं जैसे बिहार का लट्टी चोखा मेरा बहुत पसंदीदा भोजन है उसके साथ ही मुझे दक्षिन भारत का इडली डोसा यह सब बहुत पसंद हैं मैं इडली बनाना चाहूँगी क्योंकि इडली मुझे बहुत पसंद है इडली चावल के द्वारा बनाया जाता है इसमें चावल को भिगो कर कुछ दिनों तक एक दिन या दो दिन तक रखा जाता है उसके बाद मिक्सी में पीसकर इसे इडली के सांचे में डालकर भाप के द्वारा पकाया जाता है जिससे यह थोड़ा सा हार्ड हो जाता और इसको ये बहुत सी सॉफ्ट लगता है स्वादिष्ट लगता है और हम इसे सांभर के साथ खा सकते हैं उसी प्रकार मुझे डोसा पसंद है डोसे को भी इसी तरह बनाते हैं उसके चावल को कुछ दिन भिगाते हैं जिससे वह फर्मेन्टेड हो जाए उसका ईस्ट बन जाए जिससे वह बहुत ही सॉफ्ट बनता है उसके बाद डोसे को भी हम सांभर और चटनी के साथ खाते हैं उसके बाद मुझे उत्तर भारत का ढोकला पसंद है और लिट्टी चोखा पसंद है लिट्टी चोखा आटा और चोखा जो होता है वह बैगन और आलू का बनता है जो मुझे खाद्य पदार्थ में पकाना और खाना बहुत पसंद है